असांजे मुंबई शहिर में पेंटिंग जो कमु घणो थींदो आहे ख़ासि करे दीवारिनि ते पेंटिंग ॿाहिरि फ़ैसी पेंटिंग घणियूं थी वियूं आहिनि ऐं हिते मिटीअ जा बरतन बि घणेई ठही विया आहिनि मटका या असांजी जेकी ॾियारीअ ते जेके ॾीया हटड़ियूं इहे सभ असां वटि हिते घणेई शयूं ठहंदियूं आहिनि अहिड़ियूं घणेई शयूं आहिनि जेके कला जे रूप में असांखे ॾिसण में बि ईंदियूं आहिनि ऐं ठाहींदियूं आहिनि